असां बाइक जी रोज़ साफ़ सफ़ाइ कंदा आहियूं असांजी बाइक जी साल जी इंश्योरेंस थियल आहे असां बाइक खे मेंटेन ॾाढो सुठो कयो आहे ऐं बाइक ते घुमण जो सफ़र थकाइण वारो आहे इन करे जेतिरो थी सघे बाइक ते ॿ ॼणा वञनि घुमण लाइ त ॾाढो मज़ो ईंदो ऐं राति जो सफ़र न करणु खपे जेतिरो थी सघे राति जो सफ़र न करणु खपे बाइक ते ॿ ॼणा वारे वारे करे हलाइन त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे